جیسے کہ میں بتادوں کہ ضلع ضلع علی گڑھ میں کافی سارے چیزوں کی کھیتیاں ہوتی ہیں جیسے کہ دھان ہوا گیہوں ہوا چنا ہوا اور کافی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ یہاں سے کسان اگاتے ہیں اور کسان اگانے کے بعد اس کو پاس فیکٹریوں میں بھیج دیتے ہیں یا پھر فیکٹریوں سے وہاں بیوپاری آتے ہیں اور مارکیٹ میں لا کے بیچتے ہیں ایسے بہت ساری اس سے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے اکنامی میں ہیلپ کرتی ہے جیسے یہاں گنے ہوتے ہیں باجرے باجرہ شاید ہوتا ہے علی گڑھ میں بہت سارے آ جاتے ہیں جن کو لا کے بیوپاری اس مارکیٹ میں بیچتے ہیں اس سے اور اس سے کسان سے خرید کے اور اپنا کچھ منافع کما کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں کافی ہلپ کرتا ہے تاکہ جو اکنامی اور آگے بڑھے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں اگاتے ہیں تاکہ وہ اکنامی بڑھ سکے ملک کی